میں نے فلپ کارٹ سے آفر میں سیلو کمپنی کا ایک کپ بورڈ خریدا تھا وہ کپ بورڈ مجھے تین دِن پہلے ڈیلیور ہُوا میں نے اُس کب اٹ کو دیکھا اُس کی کوالیٹی جس طرح سے ایڈ میں دکھائی گئی تھی کافی اچھی تھی لیکن اُس کے کلر کہیں کہیں چُھوٹے ہوئے تھے

دیکھا کب اٹ کافی بڑا تھا اُس میں میری تمام اشیاء بآسانی سما جاتی تھی لیکن چونکہ کلر کب اٹ کے کہیں کہیں چُھوٹے ہوئے تھے کہیں کہیں پر بہت زیادہ ڈینٹس بھی تھے میں نے اُس کب اٹ کو ریٹرن کرنا زیادہ ضروری سمجھا اور اُسے اگلے ہی دِن ریٹرن کر دیا تھا فلپ کارٹ کی سروس بھی اتنی اچھی تھی کہ وہ اگلے ہی دِن کب اٹ کو ریٹرن لینے کے لیے آ گئے تھے مجھے میرا ریفنڈ بھی بہت جلدی مِل گیا تھا